कोन कोन माछ यए अहाँ लग सभसँ सभसँ नीक माँछ कोन होइ छै

नहि नैनीमे सुनै छी बड़ काँट होइ छै नैनिओमे ज्यादा काँट रहैत छै छोट छोट पतरका पतरका ह्म्म ह्म्म

भोकरे हँ हँ ई इचना माँछ सेहो छै ने हँ ओ लाल रहै छै ने

तैओ माँछसभके नाम कनिके कहिऔ तऽ क कबइ सिङही माङुर ईसभ नहि यए ह्म्म सभसँ नीक माङुर हेतै माँछ नहि माङुर खाइमे बड़ नीक लगै छै ह्म्म हँ सभसँ नीक माङुर हेतै माँछ कबइ सिङ सिङही सिङही गैञ्चा गैञ्चा हँ बुआड़ी से होइ छै ठण्डी ठण्डीमे बुआड़ी बड़ नीक लगै छलै खाइमे

ह्म्म ह्म्म हँ पोठीसभ नहि मिलै छै देखाइमे

नहि ई सभसँ नीक छै माङुर माँछ लिअ ओहिमे बड़ टेस्ट छै क क कब कब कबइ सभसँ नीक छै ओकरा कतबो जिन्दा रहै छै ने माँछ जामे तक लोहिआमे देबै तखनो तक ओ जिन्दा रहै छै

आओर अथी अ आओर अथी नहि यए पतासी एगो माँछ माँछ होइ छै पतासी पतासी उड़ैत रहै छै माँछ हरदम नहि यए

ठीक छै तखन ठीक